हमसब गायके जे हय से गाय भी रखय छी गाय के जे हय से सबेर मे ओ जे हय उठि कए खिया पिया के तऽ टंच कइए दय छी तेकर बाद नहा धो कऽ रौदा भेलय नहा धो के थड़िके साफ कऽ के अन्दर रखि देलौं आ कभी कभी ओकरा देखबै सर्द गर्मक बोखार भी आबि जाइ हइ तऽ ताहि लए जाँच भेल जाँच भेल तऽ जे हइ से अच्छा ला दू चारि सए पाॅंच सए हजार दू हजार रुपैआ लागि गेल तऽ तखन जान बचल खर्चा लागै हइ लेकिन ठीक भऽ जाइ छै ठीक भऽ गेलाके बाद जे हइ से ई सब महिना दू महिना चारि महिना परमे ई सब होइते रहै हइ जे हइ मालके माल जे पोसलहुॅं तऽ माल हइ एगो दूगो होलै हर किसान रक्खै हइ एगो दूगो छोटुओ गाय भी आ बड़का भी आदमी खानामे ओकरा खानामे जे हइ से भुस्सा भुस्सा खिचड़ी हरियरी खेत से चाहे जेहए होइ हइ भाँगे बथुआ होइ हइ ओहो खाइत खाइत ओ खुएलक खेतमे जेहन मिलल किसाने बहुत एहन छथिन जे मकइ बाग केलक जइ बाग केला ओइमे से थोड़ेक बचा बचा खियेला खाइत गेल आगे माल छोट रहल अपन दूध गारि कए जे सेन्टरो पर देलाह आ जे बासी बचल हइ ओ घरमे खेलाह छोटा बच्चा आरके जे हइ से पोसल हुनकर बच्चा हइ गायके ओकरो जे हइ से ओहि सूजन से जे हइ से अपन पचबैत पचबैत पचबैत ओकरा खुब बढ़िऑं जकाँ ओकरो आदत लगेलहुॅं खायके रोटी आओर जे मकइके रोटी मकइके हमरा आरके नमको होइ हइ मकइके रोटी एगो कए ओकरा देलहुॅं कम से कम बना कए आ तकरा बाद ओकरो जे हइ से धीरे धीरे भुस्सा परमे खिचड़ी सानि देल्लहुॅं ओहो जे हइ से खेल्लक खेलक जे हइ से आब चौदहे पन्द्रह महीनामे गायके बच्चा जुआन भऽ जाइ हइ चौदह पन्द्रह महिना बहुत भऽ गेल हइ सतरह अठारह महिनाके अन्दरमे जे हइ से ओ पालके खाय बिलकुल भऽ जाइ हइ गाय ओ तैयारी भऽ गेल